जौगानाय आरो देरनायनि बिथिंआव चिरां जिल्लाजों मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरा जाहैबाय रांखान्थियारि समाज आरो राजखान्थियारि जोंनि ओनसोलफोराव दिनैहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि राजखान्थियारि हान्जाफोर थायो जायनि जाहोनाव दिनैहाय बिसोरो दाब दाब जायगाफोराव गुबुन गुबुन समावहाय माखासे मिथिंफोरखौ राजखान्थियारि आफादनि मिथिंफोरखौ खुंनाय जायो बे समाव जोंनि लाइमोनफोरा फरायफुनाय जाय गथ'फ्रा बिथांमोना दिनै गाव गावनि फरायनायफोरखौ दोनथ'नानैहाय बे मिथिंफ्राव मुखुब बाहागो लायो आरो बे बाहागो लानायफ्रावहाय बिथिंमोनहा गावसोरनि फरायनांगौखौ बा आयदाफोरखौ थालांनानै बिथांमोना सोलोंथाइखौहाय मोननो हाया बेफोरनो बिथां मोननि जेंना जानानै थाबाय जौगानायाव बिथांमोना जाय समावहाय सोलोंना लानांगौमोन बि समाव सोलोंनो हायासै बिथांमोना जौगानायाव बिथांमोना जेंना जानानै थालांनो गोनां जायो खाबु फोरा जाहैबाय रांखान्थि समाज आरो राजखान्थियारि दिनैहाय जोंनि गेजेराव गोबां रांखान्थियारि समाज आवहाय उसुबिदा जानानै थायो अबाब जानानै थायो नाथाय बेखौ माखासे राजखान्थियारि हान्जाफोरा माखासे रां अनसुंथाइनि गेजेरजों जोंनो हाय गोबां समावहाय हेफाजाबफोरखौ होनाय जायो जेरै स्कुल कलेजावहाय माखासे फरायसाफोरा फरायसालि फोराव थांना गोयै नखरनिफ्राय नाथाय मा बबेबा समाव बिथांमोना गोबां थोयै जानाय लाय बिथांमोननि राजखान्थि गेजेरजों बिथांमोना दिनैहाय माखासे एम एल ए फान्द फोरनिफ्राय जोङो सक्लारसिपफोर मोननो हायो गबमेन्ट निफ्राय आरो राजखान्थियारि फोरनिफ्राय गोबां हेफाजाब फोरखौ रांयारि अनसुंथाइनि गेजेरजों मोन्नो हायो सिला कबिथेरि दाबथायनि बिथिंआव साबसिन खालामनो थाखाय आंनि सुबुरुना बेनोदि जोङो सिगांहाय जोंनो राजखान्थयारि हान्जाफोरा मोजांथि खामानिखौ मावनो नांगोन आरो जोंनोहाय जोंनि जायगाफोरखौ ओनसोलखौहाय जौगाहोनो बा जोंनि लामाफोरखौ जों जौगाहोनो नांगोन जोंनि लामाफोरखौ जों दिनै मोजाङै बानायनो गोनां जागोन गासैबो दखल दुखलफोरखौ जों स्लिम खालामनानै मोजां लामा बिखौ खालामनो नांगोन आरो थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि जे गारि मटरनि बेबसथा बेखौ जों मोजाङै हाय सामलायनो एबा लानो गोनां जागोन बफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि जौगानाय आरो देरनायनि बिथिंया चिरां जिल्लायाव गोबां रोखोमनि समाव जेंना जानानै फैयो जेरैहाय जोंनि लामाफ्रा मोजां नङा आरो गोबां थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि लामाफोरा गाज्रि बेनिखायनो आं साबसिन खालामनो सुबुरना बेनोदि जि जोंनि लामाफोरखौ बेखौ जों थिक खालामनांगौ जोंनि राजखान्थियारि हान्जाफोरा थिकयैनो नोजोर होनानै गासिबो गाज्रि लामाफोरखौ थिक खालामनानै आरो जोंनि थांलाय फैलायनि हान्था लामाफोरखौ थिक खालामनांगौ